जोङो नैबे बैसागु बोथोराव जोङो बोराय बेन्थु गासैखौबो लानानै जोङो जोंबो बोराय बुरि जानाय आरो गथ' गथाय फिसाफोरखौबो लानानै जोङो नैबे जोंनि फोथाराव ज' ज' फैनानै बैसागु फालिनायाव बयबो रंजानाय जायो जोंहा दा बै बोराय थायोब्ला बुरि थायोब्ला बिसोरखौ न'फ्रावनो सनमान लानानै बायह्रायाव ओंखारबोनानै जोङो मोजाङै रंजायो मेथाइ खनो आरो दामनाय देनाय थाबा साबसिन रंजानाय जायो आरो दाथ' जोङो उन्दैफोरखौ गथ'फोरखौ मेथाइ खन्नाय आरो मोसानाय बेफोरखौ सोलोंनो थोननायाव जोङो फांसन खालायनायाव जों मोसानो फोरोंनाय जायो बावहाय मोसानाय मेथाइ खन्नायाव जोंबो बयबो ज' ज'यै रंजायो बे रंजानायाव जोङो गुबुनफोर फैयोब्लाबो जोङो लोगो जुगि जानानै बयखौबो रंजानो थिननाय जायो आरो बैसागु दिनाव जोंहा बे बैसागुखौनो जेब्लायबो सम सफैब्लानो फालियो रंजानाय बै दमासि फ्रावबो जोङो एसे रंजानाय जाफायो आरो जोङो बांसिन दमासिखौ फालिनाय जाया जोङो नैबे बैसागु बोथोरखौल' फिसा फिसौ लानानै फालिनाय जायो जोंहा गामि गामिबाबो मागिनाय थायो बेवहाय ज' ज' रंजायो मिनि खुसि बयबो दा मिनि खुसि रंजाखांनानै मोसाखांनानै जोङो ज' जाफिननानै बाहाय सङै खावै जोङो जालायनानै मोजां रंजाफिननाय जायो आरो फोथारावनो जों गथ'फोरखौ मोसानो सोलोंनो थिनो बिसोरो सोलोंनायाव रंजानाय सोलोंनायाव जायोब्लानो जोंबो फांसन खालायनानै गामियाव रंजायो मेथाइ ख'नो रोजाबो उन्दैफ्राबो थाखाया खुसि जायो बिदि फोरोंनाय थायोबानो जोंहा बयबो मिनि खुसि जायो रंजानाय फोरबोखौथ' फालिखायो फालिनाया अब्लाबो जोङो दस्राखौ फालिनाय जाया बैसागु बोथोरावल' फालिनाय जायो आरो जेब्लायबो बोसोरि बोसोरि फैबाय थाखायो बैसाग बोथोरा बे समावल' फालियो रंजायो जोंहा जोंनि गामिनि आरो दस्रा जायगानिबाबो जोङो लोगो जुगि लालायनानै रंजानाय मोसानाय जायो गोसो खुसियै मोसायो सोरबानि नख'राव बोराय थायोब्ला बुरि थायोब्ला गोसो खुसियै सनमान लानानै मोजाङै मोसाबोयो आरो रंजाबोयो जोंहा बेवहायसो गोजोन्नाय मोनो आरो जोंहा बेफोरबायदि सनमान लानानै रंजाबोयोबा बै बोराय बुरैयाबो गोजोन मोनलाय लायो आरो जोंनि रंजानाय मोसानाय मेथाइ खन्नायफोरखौ जोंबो दा बिराद मोजां मोनो खुसियै बयहाबो गोजोन्नाय थायो